हमरा इहाँ मुख्य त्योहार छिकै दीपावली जाहिमेकि नया नया कपड़ा पिन्है छिए पूजा करै हिए ओकरबाद फटक्का उटक्का फोड़ै हिए आओर होली होली तऽ मुख्य त्योहार छिकै जिसमेकि एक एकदोसराके प्रेम आओर विश्वास देखल जाइके जाहिमेकि होली मनाएल जाइ छिकै एकदोसराके अबीर रङ्ग मिठाइ बनबै हिए खाइ हिए आओर बहुत सारा अइसन चीज कि कहै छै जे जिसके उपर हमलोक अथी करै हिए दीपा दीपावलीके बारेमे कि बतिआएब एतना अच्छासे मनबैए हमलोक एतना अच्छासे मनबै हिए कि कि बोलै ओतना बोलैके शब्द नहि हिकै जतना हमलोक अच्छासे मनबै हिए मकरसन्क्रान्ति मकरसन्क्रान्ति तऽ अइसा सभ मिलिके दही चूड़ा तिलबा तिलकुट सब खाइ छिए एकजगह सिरापर चढ़बै हिए छठि बिहारके तऽ लोकपर्व छिकै छठि छठि तऽ सबसे बड़ा पर्व हिकै छठि छठिमे पूड़ी पकवान परसाद लड्डू सबचीज चढ़ै हइ बेसब्रीसे इन्तजार रहै छै कब छठि अएतै कब छठि अएतै हमलोक छठि छठिमे जेबै लड्डू पेड़ा खाइले मिलतै अनेको पकवान मिलतै खाइले आओर जाहिमेकि एक ओहिमे मासा होइ छै दशहरा भी दशहरामे हमलोक उत्साहके साथ रहै छिए किछु घुमनेके लिए मिलेगा यऽ घुमैले मिलतै आओर बहुत सारा लगै छै कि हँ ई माताजी अएथिन हुनकर दर्शन करबै हिन्दू समाजके सबसे बड़ा पर्व छिकै छठि छठि तऽ एक महान पर्व छै जकर व्याख्या कोइ नहि करि सकै छिकै ओकर एतना छै महान पर्व हुनका आस्था ही सबसे बड़ा छिकै आस्थासे बढ़िके किछु भी नहि होइ छिकै छठि पर्वमे तऽ आस्था सबसे बड़ा भगवान प्रति आस्था रहै छिकै हम ई चीज करबै ओ चीज करबै तऽ आस्था बनल रहै छै मधुबन बिहारके मधुबनी पेन्टिन्ग एतना नामी छिकै एतना नामी छै पूरा इण्डियामे छिकै व्याख्या भेल मधुबनी पेन्टिन्गके एतना सुन्दर पेन्टिन्ग बनै छै एतना सुन्दर पेन्टिन्ग बनै छै कि पूरा नामी छै किएकि पेन्टिन्ग बनबैमे हमरोआर बढ़िआँ लगै छै हमहूँआर बनबै छिए पेन्टिन्ग जाहिमेकि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तऽ हमहूँ बनै लै छिए देखेमे जब दीपावली आबै छै तऽ रङ्गोली बनैके तैआर करि दै छिए गेटपर जे ताकि लोक देखे तऽ सुन्दर लगतै कोइ भी तर त्योहार होइ छै जइसे ओहिमे देखाओल जाइ छै सजावट उजावट तऽ अच्छा लगै छै हँ दीपेवली दीपेवलीमे तऽ ओ मनाएल जाइ छै रङ्गोली बनाएल जाइ छै गेटपर इधर उधर सजाके हुँ दीआबाती हमलोक कतनासे मनबै हिए

बेगूसरायके तऽ मुख्य त्योहार छिकै अब रखिए